आं गुबुन लोंग्रा बानायो होनब्ला जौ बानायो जुमाइ सङो जुमाइ संनानै एमाव फुनो मुलि फुनो मुलि फुननानै दोनो हरनैजों बिदै जायो जौ गिसि लोंजानाय जायो आरो बिदिनो हरब्रै दोननानै जौ गोरान बानायो जौ गोरानखौबो हरब्रै हरबा बेबादि दोननानै मावनानै जौ गोरान बानायो ओमफ्राय बिदिनो आङो बिदिनो बानायो आरो फिथाइ सामथाइनि जुइस बानायो लिसु फिथाइनिबो बानायो खामब्रेंगा फिथाइनिबो जौ बानायो फिनानै दोननानै बयामाव सोना दोननानै मास मोनसेसो दोननानै लोंजायो लिसु फिथाइनि जौ बिदै खामब्रेंगा फिथाइनि जौ बिदै बयामाव सोनानै दोननोसै बिदिनो सिनि गोदै इसे होनोसै से दानसो थानानै बिदै लोंजानाय जायो आरो आङो बे खामब्रेंगा फिथाइनिखौ बानायो ओमफ्राय बिदिनो लिसु फिथाइनि बानायो आं बानायनानै लोंखांबायबो आरो बिदिनो आङो आसारबो बानायो जलपि फिथाइ बैग्रि फिथाइनि आसार बानायो आरो बिदिनो खान्थाल फिथाइनिबो थालिर फिथाइनिबो जामन खालामनानै जुइस खालामनानै बिदै लोंनाय जायो आरो बिखौ आङो बानायो लिसु फिथाइ खामब्रेंगा फिथाइ खान्थाल फिथाइ थालिर फिथाइ बेफोरबायदिनो जुइस बानायनानै लोंजायो आङो बानायनानै लोंखांबाय जौखौथ' आङो बानायबाय थायो आं मावबाय थायो सङो आङो जौआ बिदिनो बानायबांसिन जौखौ बानायनाय जायो आरो आङो जौ बिदैफोरखौ बिदिनो खामरेंगाफोरखौ मालाबा मालाबा बानायो बेनोसै आरो